कहीँ शादी बिआहमे जे जाइ छि जाइ छै इन्सान फोटो खिचाबै छै कोइ कहलक हे खिचा नहि कोइ कहलक नहि खिचा कोइ कहलक हइ खिचाबै छिए फोटो बहुत अच्छा लागै छै बहुत अच्छा लगै छै ककरो रहै छै कि क्वालिटी फोटोके कि से हमरा बहुत अच्छा लागै छै फोटो खिचाबैमे कोइ कहलक नहि हमरा नहि अच्छा लागै छै फोटो नहि खिचाबी फोटो खिचाना चाही एस्टेज आओरपर लड़कीके साथ लड़काके साथ अच्छा रहै छै ओसब दिनके लिए जे छै ने फोटो रहै छै लोक देखै छै फोटो बिआह शादी एक दिनके होइ छै खतम भै जाइ छै फोटो जे रहै छै ने ओकरा सबदिन यादगारमे रहै छै फोटो देखै छै ओकर जे छै से फोटो खिचना चाही एलबममे लोक सेट करिके रखै छै ओकरा देखै छै कभी कभी मोन होइ छै तऽ वीडिओ बनैके रखै छै वीडिओ कैसेट बनैके रखै छै कैसेट बनैके रखै छै तऽ ओकरा जे छै ने ओ यूज टी वी आओरपर लगैके सी डी लगैके लगैके कैसेट डी वी आर अथीमे ओ जे छै ने सुनैत रहै छै ओकरा देखैत रहै छै हमरा आओरके तऽ अच्छा लागै छै फोटो खिचाबैमे फोटो खिचाबै छिए आओर कतनो भइआ दीदीके नहि अच्छा लागै छै तऽ नहि खिचबै छै नहि खिचबै छै तऽ कहै छिए कि खिचैए फोटो खिचबू अहाँ फोटो अच्छा लगतै अच्छा लगै छै फोटो खिचबैके लिए लड़का लड़की बढ़िआँसे लड़काके फोटो खिचाबै छै लड़कीके दोनो जने साथमे फोटो खिचै छै बहुत मस्त लागै छै देखैमे अच्छा लागै छै बहुत अच्छा लागै छै सभ खिचाबै छै फोटो फेर खानाके टाइममे फोटो खिचाबै छै जयमालाके टाइममे फोटो खिचाबै छै फेर शादीके टाइममे फोटो खिचाबै छै हमरा आओरके तऽ बहुत अच्छा लागै छै फोटो खिचबैमे बहुत लोक फोटो खिचबै कभी एहन इन्सान होइ छै कि नहि खिचबै ले चाहै छै नहि पसन्द होइ छै पर हमरा आओरके जे छै पसन्द होइ छै फोटो खिचेनाइ